हा मूंखे लॻे थो ॿारनि खे सिंधी भाषा सेखारणु तमामु ज़रूरी आहे अ छो जे करे अॼु कल्ह जा ॿार सिंधी में वधीक ॻाल्हाईंदा कान आहिनि घर में बि वधीक नथा ॻाल्हाईनि माता पिता के थोरो मतलबु करणु खपे की ज़बरदस्ती की न तव्हां ॻाल्हायो पंहिंजी सिंधी भाषा असांजी मातृ भाषा आहे असांजी मिठी प्यारी ॿोली आहे त उनखें तव्हां अ हमेशा ज़िंदा रखो सभिनिनि खे मतलबु सभिनिनि खे चओ की तव्हां पंहिंजे दोस्तनि में पंहिंजे यारनि में सभिनिनि में सिंधी ॻाल्हायो ऐं जो पंहिंजा फ्रेंड सर्कल आहिनि उनमें बि सिंधी ॻाल्हाइणु खपे छो जे करे अॼु कल्ह जी पीढ़ी नथी ॻाल्हाए वधीक सिंधी शर्माईनि था माण्हू ॻाल्हाइण में त असांखे ज़िंदा रखिणी आहे हीअ ॿोली सिंधी ॿोली असांजी असांजी ॿोली न त अॼु कल्ह जामु ख़तिरे में आहे छो जे करे घणाई माण्हू शर्म जे करे नथा ॻाल्हाइनि सभु ॿियूं भाषाऊं ॻाल्हाईनि था ऐं पंहिंजी मातृ भाषा भुलिजी विया आहिनि माण्हू त इहो सभु ॻाल्हाइणु खपे ऐं जो अ न त अगरि असां न ॻाल्हाईंदासीं त असांजी अॻिते जी जो पीढ़ी अचणु वारी आहे हूअ बि भुलिजी वेंदी सफ़ा असांजी भाषा खे त असांखे इहो न करिणो आहे असांखे पंहिंजे दिलि में असांखे मतलबु इहो रखिणो ई आहे न असांखे सिंधी में ॻाल्हाइणो आहे सभु यार दोस्तनि सां सभिनिनि सां ऐं सिंधी नाटक प्रोग्राम इहे सभु बि थियणु खपनि ऐं नई पीढ़ी ॾिसणु बि अचणु खपे ॾिस मतलबु उननि खे बि ॾिसणु खपे कि कीअं कीअं थिए थो सिंधी जी सॼी जानकारी हुजणु खपे ऐं माइट बि चवनि की ॻाल्हायो तव्हां सिंधी में ॿार ॻाल्हाइनि त अॻियां वधंदी न त पोइ जामु ख़तिरे में आहे असांजी ॿोली ऐं इहो ई चवणु चाहियां थी की सभु ॻाल्हायो सिंधी में